गामनि में इलाही रूप जी कमियूं आहिनि सार्वजनिक शेवा में कमीअ जे करे जेके ज़रूरी शेवाऊं आहिनि उहे पुर्तियूं मिलनि कोन थियूं शिक्षण में कमी जे करे ॿार पढ़ी नथा सघनि रोड ख़राब आहिनि जंहिंजे करे एक्सीडेंट था थियनि एम्बुलेंस बि टाइम ते पहुचे कोन थी बैंक ए टी एम शहर में ठहियलु आहिनि जंहिंजे करे माण्हुअ खे अगरि कमु पए थो त उन खे शहर ताईं धिको खाइणो थो पए वॾियूं वॾियूं हस्पतालू शहर में ठहियलु आहिनि जंहिंजे करे माण्हू माण्हूअ खे बीमार थो पए त उन खे हस्पताल ताईं बि हली करे वञिणो थो पए गाॾियुनि जी सुविधाऊं कोन्हनि खेती बाड़ियूं आहिनि पर उन जी बी बीजनि जी सुविधा आहे कोन गुंडा मवाली पंहिंजा कमु पताइनि था उन खां पोइ त पुलिस वारा पहुचनि था